आंनो लेखा गांसे नांगौमोन गामबारि सिख्लानि आंनो ओं

गाबोन सिमाव

मालानि मालाथो मोनगोन

गांसेयानो जागोन

दे औऔ फरायनायाथ' आं फरायनाय जायाखैमोन औ औ औ औ औ दे दस्राखौ नांथ'ला बेखौनो नांगौ औ औ औ दे दे